मां मानी ठाहिण लाइ घटि में घटि अधु कलाकु चाहींदी आहियां लेकिन हिकु दफ़ा मां पंहिंजे मम्मी जे हथां सेल टिकी जी भाॼी खाधी त मूंखे जामु वणी त मां मम्मी खे चयो इहा भाॼी त मां बि ठाहे सघां थी ही त हिकदमि सरल आहे मां बि घरु वियसि किचन में रसो रंधिणे में वियसि ऐं वञी करे हुतां सभु सामान खंयो ऐं ठाहियो हुन खे ठाहे करे महिनत बि जामु कई लेकिन मूंखां अधु कलाक खां वधीक बि ठही वियो जेॾीमहिल मां उहा मानी ठाहे करे थाली में विधी फुल्का पचायां त मां सोचियो हलो मां थोरो सवादु वठी करे ॾिसां की हो भाॼी सेल टिकी कीअं ठही आहे लेकिन जेॾीमहिल उहा टिकी खाधी तोड़े करे त कची कची लॻी चवण हो आसान मूंखे की उहो टाइम न वठंदी लेकिन जेॾीमहिल उहो पहिरों दफ़ा ठाही त हुन में जामु टाइम बि लॻो ऐं उहा स्वादिष्ट बि न ठही हुई इन करे मूंखे हू भाॼी थोरी सुठी तरह सम्झी करे ठाहियां त सुठी तरह ठही बि वञे आ छा कयां पहिरों दफ़ा हुई त इन करे थोरी ग़लती थी वई जय झूलेलाल